मुर्गीपालनके लेल तऽ सबसँ पहिले मुर्गाके फॉर्म बनायल जाइत छै ओहिके जगह चयन कयल जाइत छै आ ओकर बाद पूरा मुर्गा फारमके सेटअप तैआर करऽ पड़ैत छै ओहिमे खर्चा लगभग जतेक खर्चाके जेहन बनेबै तेहन खर्चा एतै आओर मुर्गाके बच्चा होइत छै पहिले बच्चाके जे छै से बहुत ठण्डाके दिन घेर घारिके रखऽ पड़ैत छै जे ओकरा ठण्डी नहि लगै ओकर बाद ओकर ब्रुडिङ्ग रूम बनायल जाइत छै ओकरा लेल गरम गरम लाइट सब लगायल जाइत छै हीटर लगबैत छै लोक यानी बहुत प्रकारके चीज लगैत रहैत छै तऽ मुर्गापालन जे छै से ओकर बाद जहन बच्चा बड़का भऽ जाइत छै तऽ ओकर खाना अलग देल जाइत छै ओकरा खोलि देल जाइत छै ओकर दानापानीके व्यवस्था कयल जाइत छै यानी हर दश मिनट बीस मिनट पे ओकरा देखिऔ ओकरा घुमबिऔ तहन अहाँकेँ ओकरा उचित समय पर दवाइ दिऔ ओकरा समय समय पर पानि दिऔ दाना दिऔ तऽ लगभग जे छै से चालीस दिन पैंतालिस दिनमे अहाँकेँ जे तैआर भऽ जाएत तकर बाद देशी मुर्गा जे छै से घरमे अहाँ पालि सकैत छी इमहर उमहर सेहो चरि कऽ ओकर पालन भऽ सकैत छै